समाजान अश्यो खूब गजाली आसात ज्या गजालींचेर उलोवपाक जाय डिस्कशन करपाक जाय अश्यो खूब गजाली आसात पूण आत्ताच्यानी हल्लिचोय विशय किंवां हल्लिची गजाल जर घेतली जर जायत जाल्यार कोविडा नंतरचो काळ म्हळ्यार कोवीड पिरियड जो आयलो त्या कोविडाक खुबश्यो घडामोडी घडल्यो खूब नुकसाण जालें काहीं जाणांनी त्या गोष्टीचो जे घराक उरले त्या लोकांनी त्या गोश्टीचो फायदोय करून घेतलो म्हळ्यार आपल्याक म्हणजे बरें लोकांनी कलाकार लोकांनी त्या गोष्टीचो फायदो करून घेतलो आनी तेजे नंतरचो जो काळ आसा म्हळ्यार शिक्षण ह्या विशयाचेर जर आमी घेतली जर जायत जाल्यार शिक्षण जें कोविडा वेळार जें सुरू जालें ऑनलायन ज्या भुरग्यांक मोबायल म्हळ्यार कितें तें खबर नाशिल्लें अश्या भुरग्यांच्या हातांत मोबायल आयले आवय बापायक तें नाइलाजान दिवचे पडले आनीक भुरगीं शिकलींय बी पूण कोवीड जालें कोवीड काबार जालें तेजे नंतर नाॅर्मल शाळा सुरू जाली आनी नाॅर्मल शाळा सुरू जावनय बी भुरग्यां कडच्यान मोबायल सुटलो ना ही एक अत्यंत चिंताजनक घटना म्हळ्यार जो मोबायल आमची आमची एक गरज म्हणून वापरपाची जी एक साधन आशिल्लें तें एडिक्शन जाला म्हणजें रोगूय जाला तो व्यासन जाला अशे पद्दतींतल्यान वातावरण आसा कारण आज प्रत्येक घराक प्रत्येक पेरन्टाक जर कितें प्रोब्लम आसा कांय विचारलें जाल्यार एकमेव गजाल पेरन्टाकडच्यान येता ती म्हणजे मोबायल म्हळ्यार भुरगीं चोवीस तास त्या मोबायलांत पडलात आनी त्या मोबायलाचो म्हणजे मोबायल तेचें आयुशांतल्यान पयस कसो करप हो एक मोठ्ठो पेरन्टाक टिचराक हे सगळ्यां खातीर एक मोठें प्रश्न चिन्न आसा ट्वेन्टी फोर हावर्स त्या गजालीक आशिल्ले कारणान एक तर स्पाेंडलिसीस प्रोब्लम म्हणजे मानेचो प्रोब्लम क्रियेट जाता एक म्हणजे डोळ्यांत प्रोब्लम येता दोळे ड्राय जातात दोळे बिब जायनात जेन्ना गेम खेळटा तेन्ना तें सतत अशे काॅन्स्टंट उगडे उरतात आनी त्या गोष्टीन जाल्ले दुश्परिणाम त्या गोष्टीन जाल्ले वायट परिणाम तेज्या नंतर गेम खेळटा आसतनाय इयर बडस कानाक घालप आनी कानांतल्या म्हणजे तो सावन्ड आयकून ती गेम खेळप घरांतल्यान कोणी कितें सांगलां कोण घुंवळ येवन पडला का कितें जालां हें तेचे कांयच खबर उरना तेंका म्हणजे अशी सिच्युवेशन जाला त्या गोष्टीक लागून त्या गेमीक लागून भुरगे सेन्सलेस म्हणजे एक इमोशनलेस म्हणटा पळय आमी म्हळ्यार अशे पद्दतींतल्यान हें भुरग्यांचें वातावरण चल्लां आनी मेन सामकी गजाल म्हणजे हो मोबायल पयस जावपाची गरज आसा गरजे पुरतो वापरपाचो अशे पद्दतींतल्यान वातावरण जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता सो आता तेज्या खातीर कितें करपाक जाय हेज्या खातीर डिस्कशन करपाची गरज आसा प्रत्येक आवय बापायक म्हणजें अशें बी आसा जसो जसो आसा भुरगो व्हड जाता तशें तशें आवय बापायचें आयकना जर तापेलें जर जायत जाल्यार आनी कितेंय घडत कांय आनी कितेंकय करीत काय कारण अश्यो आजू बाजूक ज्यो घटना घडटात कोण सुसायट करता कोण आनी कितें करता कोण घर सोडून नाच्च जाता मेळचना ह्यायी खातीर आवय बापायक फेस करचे पडटा त्या खातीर तेंका तापोपाकय बी शकना सो तशें जर पळयलें जर जायत मोबायल म्हणजे म्हाका म्हाका जें तेन्नाय म्हाका दिसतालें की ऑनलायन शिक्षण करचेंच न्ही हें अशें घडटलें खबर नाशिल्लें पूण ऑनलायन नाकाच तें शिक्षण स्टोप दवरपाक जाय आशिल्लें आनी मागीर कन्टिनीव करपाक जाय आशिल्लें अशें अशें त्या वेळार दिसतालें आतायी दिसता सो ही एक चिंताजनक बाब आसा भुग्याच्या हेल्थाचो जर विचार जर केलो जायत आवटडोर एक्टिविटीस स्टोप जालात भुरग्यांच्यो भुरग्यांचें ड्रोयिंग म्हण म्युजीक म्हण कोण तबला हार्मोनियम ह्या गोश्टिंक कोण वाॅकलिस्ट गिटार ह्या गजालींक कोण इनवाॅल्व आशिल्ले किंवां कोण स्पोर्ट्साक इनवाॅल्व आशिल्ले ते सगळें घरांत पडलात आवटडोर एक्टिविटीस नाशिल्ल्यान तेंची ओबेसिटी म्हणजे प्लस तें आळशेपणां प्लस फेट वाडप शुगर वाडप मागीर ती हें सगळे रोग त्या भुरग्यां मदीं येवपाक लागल्यात आनी फुडली जनरेशन खूब खूब त्रासांत आसा ह्या गोश्टीचो विचार करपाची गरज आसा हेजे खातीर क्रांती घडपाची गरज आसा